ॾह हज़ार टे सौ सोरहं पंजाह हज़ार छह सौ सतरि हिकु लखु वीह हज़ार पंज सौ टीह सत लख अरिड़हं हज़ार ॿ सौ पंद्राहं ऐं हिकु सौ पंजाह